फोंडा जिल्ल्यांत लोकप्रिय आशिल्ले कांय सामान्य पारंपारीक पदार्थ म्हणल्यार भरिल्लीं तोरां तीं तोरां पिकाळ तोरां पासून करता तीं पयलीं धुवून चेपणांक घालता चेपणांक घालून मागीर तितून उदक हींग मीठ मीठ मिरसांगो अश्यो घालून ताचेर जडशें फातर थेयता तें थेवून थोडे दीस दवरून मागीर तें चेपणांतल्यान काडटा आनी तातूंत मसालो मसालो म्हटल्यार मिरसांगेचो पिठो सांसवांचो पिठो हळद हींग अशें वेग वेगळे मसाले घालून ते तळसून ते त्या तोरांत भरता आनी सुताक धरून घट्ट बांदता आनी सांसवाच्या तेलान तें भरिल्लें तोर बुडोवन थेयता हें जालें आमचें भरिल्लें तोरांचें मागीर सान्नां सान्नां हें गोंयचीं आमचीं पारंपारीक अशी एक जिनस तीं करपाक जाय जाल्यार तातूंत ती उकडी उकडे तांदळा पसून करता उकडे तांदळा उकडे तांदूळ रातभर फुगत घालून ते वांट्टा तितून सूर घालता सूर ही माडा पासून करता माडाक ते जेन्ना माडाचे पोय आसता ती कट करून जी सूर येता ती आमी सान्नांक घालता सान्नां तयार करपाक एक कोपरो आसता जो पयलीं पासून जाणट्यांच्या तेंच्यांनी केल्लो आसा त्या कोपऱ्यान जाळी आसता ते जाळयेन तीं सान्नां जीं आयदनां आसा तितूंत तीं पीठ घालून तीं सान्नां करप सूर घातल्या कारणान तीं खूबच रूचकार लागता दुसरी गोश्ट म्हटल्यार पातोळी पातोळी ही तांदळाच्या पिठा पासून करता तातूंत चून घालता आनी ती हळदीच्या पानार थापता हळदीच्या पानार थापल्या कारणान त्या पातोळेक मंद असो हळदीचो वास येता आनी तातूंत पातोळी खावपाक आनी रुचकार लागता